हैल्लो हैल्लो हैल्लो हां जी तुसें सूट सीने बास्तै दित्ता हा ना हां जी हां हां ओह् तुआनू अरजैंट चाहिदा जां अरजैंट चाहिदा जां थोह्ड़ा टाईम बी लग्गी सकदा अगर थोहड़ा सारा टाईम लाच्चै ते अच्छा अच्छा हां चलो परसों तक देई देच्चै ना फिर हां जा हां जी कोशिश करगे हां जी हां जी ओह् ते ऐ चलो ठीक ऐ अस कोशश करने आं कि परसों तक तुआढ़ा देई देच्चै सूट हां जी हां जी चलो कोई गल्ल निं तुस भेजेओ कुसै गी ठीक ऐ फिर ठीक ऐ